جی مجھے قصبوں اور دیہاتوں میں جانا پسند ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور ہم وہاں کافی بار جاتے ہیں بہت ہریالی ہوتی ہے وہ شام کے وقت اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے اور بہت سارے مقاصد ہیں جس وقت ہم جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جہاں فنکشن ہوتے ہیں اس حساب سے بھی جاتے ہیں بہت سے مقاصد اور وقت ایسے آتے ہیں جب ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت اچھا وقت گزارتے ہیں اور قصبوں دیہات دیہات بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے